ہاں ہیلو وعلیکم السلام آاں کون آام تو ایسے سگ لے لینا چاہتے ہیں آپ کون کون سیم رگتے ہیں تو کون سیم میں نیٹورک صیح ہوگا اچھا ہم ہم سوچتے ہیں کہ جو سیم میں اچھا نیٹورک رہے اچھا ٹاور ہےے وہ سیم ہم لینا چاہتے ہیں ھ تو بڈا یہ تل کیسا ہوگا اچھا ہاں ہاں ا س کتے د تک نکل جائے گا ج سام میں اچھا تو کتتا تک کرچاےا دو سو ت اس سلی چگنا ہواتا ن ہاں نہ ہم یہی سوچے دیکھیےوگے سے بییچے ہو جائے گا تو اچھا ہوتا تو سیلی لےا کرتیل سا

فامنے فام کسٹپ اٹا گڑ چارتنا پڑے گ اچھا مطلب سب کوئی چیز میں کم نہ ہو ستا نا ہاں ہاں ویسے سوچے کہ ہم تو ن طرتے چھوٹا موٹا موٹ لگاتے ہیں کم میں ہو جاتا تو اچھا رہتا ہاں میرے تو مہنگا والا چھوٹا والا و رکھتے ہیں اسی لیے کہ ہم چھوٹا والا انچارج کرتے ہیں

ہاں ر جو اچھا لگا ا ملے سین دے دیا کس ٹم دییے آسام میں اچھا ٹھیک ہے ہم خود آ جائیں گے اور کچھ تو نہیں ریچارج کا پتتا کر رہ تھے کہ کتنا میں کتنا ہوتا ہے مطلب یہ ایٹیل بوڈ آ جیسے جیو ہوا یہ سب کبڑج کچھ مہ دیتے ہاں اچھا ہم لے لیں گے ایٹا دیکھ لے ٹھیک ہے مت بھیل د